जेह्ड़ा बी टूरिस्ट साढ़े जम्मू कश्मीर च आंदा ओह् दी सारें कोला पैह्ले जेह्ड़ी इक होंदी उम्मीद कि ओह् पश्मीने दा शाल इत्थु दा खरीदियै जाए क्योंकि जेह्ड़ा पश्मीने दा शाल साढ़ा इत्थै जम्मू कश्मीर च मिलदा ओह् दुनिया दे कुसै कोने च निं मिलदा ऐ दूर दूर दा देश बिदेशें च इधरू पश्मीने दा शाल एक्सपोर्ट होइयै जंदे न जेह्ड़ी सिरीनगर दे कारीगर न जेह्ड़े लोकल कारीगर न जेह्ड़े शाल बुनदे न उं'दी ओह् जेह्ड़ी सफाई ऐ ओह् कुसे होर जगह मिलदी नेईं ऐ ओह् सिर्फ जम्मू कश्मीर दे लोक उत्थै गै मिलदी ऐ ते तुसेंगी पता होग जिसले इक बार बिलगेट इत्थै आया हा ते प्रधानमंत्री होरें उस्सी स्पैशल पश्मीने दा शाल गिफ्ट कीता हा ते इसदे कन्नै सानूं पता चलदा ऐ कि एह्दी कि'न्नी इम्पोटेंटस ऐ साढ़े टूरिज्म इंडस्ट्रीज च अज्ज बी तुस दिक्खो कश्मीर च जाओ इन्नियां दकानां न सारा टूरिस्ट कोई ऐसा चाह्दा निं ऐ उत्थु'दा हारी दी कढ़ाई आह्ला नीं लेइयै जाए ओह् जेह्ड़े अखरोट दी लकड़ी उप्पर कारीगरी कित्ती दी होंदी उस्सी नेईं खरीदियै जाए दिक्खेआ जाए ते पेपर माशिये दा इ'न्ना अच्छी अच्छी बनी दियां होंदियां चीजां ते साढ़े कोल बड़ियां ऐसियां चीजां जम्मू कश्मीर च टूरिस्ट ते आर्ट एंड क्राफट दियां जिस्सी अस नरिश करी सकनेआं